हेल' औ ए माबायदिखौ नांगौ औ औ नोंनाथ' बुरजा लागोन हाय बेयो जेन'बा गासै गासिखौबो लाजोबनानै जेन'बा एक लाख देर लाख बेफोरबायदि थांगोन आरो थारमाने साजायनाय मानाय लाजोबनानै बै एसे माबा जागोन एसे गारजागोन आरो उनाव माबानानै जेन'बा उनाव माबानसै रायज्लायनसै जेन'बा बिदि माबानायखौ ओमफ्राय माबाफोरालाय बे मोखां साजायनाय मानाय बे खानायखौ साजायनायफोरखौलाय माबादि नांगोन

बेनाबो बिदिनो दङ दामगोसा बेनाबो जेन'बा

औ औ औ दामगोसानिखौसो होखानांगौ ना नङाब्ला मोखांफोरा जेन'बा गाज्रि जायो ओमफ्राय ओरैनो ओरैनो माला जागोन खय थारिखाआवमोन थाय हाबायाबा

बिदिबालाय बिदिनो उनाव बे माबाफोरखौनो खमाय जागोन आरो फैसा थाखाफोरखौलाय उनाव फैसा थाखाफोरखौलाय उनाव माबाजागोन ना खमाय जागोन ना दा माबाग्रोदो दा खालामग्रोजोबसै ओमफ्राय उनाव जेन'बा बेफोरखौ खमायनसै आरो फैसा थाखाखौ दे हो औ औ दे औ औ